इण्डक्शन पर खाना बनाते हैं इस्टील के बर्तन का प्रयोग करते हैं दाल बनाते हैं चावल बनाते हैं दूध उध गरम करते हैं दूध उध गरम करने के बाद पनीर वग़ैरह बनता है उसके बाद इण्डे वह हो गया मसाला पीसने वाली मिक्सर मशीन हो गई उसमें चटनी बनती है और मसाला वसाला पीसते हैं मसाला पीसने के बाद यह पहले के पुराने ज़माने में यह हो रहा था चूल्हा पर खाना बनता था खाना बनाते थे सबलोग हमलोग भी लकड़ी पर खाना बनाए थे पहले और उसके बाद तो बड़े बड़े हलवाई लोग भी बड़े बड़े हण्डे में खाना बनाते थे लकड़ी का ही प्रयोग करते थे उसके बाद चूल्हा चक्की का सब यूज़ करते थे लोग उसके बाद सिलबट्टे पर मसाला वग़ैरह पिसाता था